हैलो अंजी आं साढ़ी दुकान उप्प केसर पूरा प्योर केसर असें कश्मीर दा मंगवाया सगुआं ते रेट इयै पंज सौ ज्हार दा ओह् कशमीर दा मंगवाये दा असें होर केसर ऐ आं ओह् तुसें अंजी ते ओह् असें इत्थां मंगवाये दे कशमीर दा इत्थुआं गै ते तुसें चाहिदा ते तुस मंगाई सकने असें ई सनाई ओड़ेओ पैह्लें सनाई ओड़ना नी ते तुस हर किश मंगाई सकने इत्थां आं ते तुस कुत्थें लेई सकने आं कोई गल्ल निं तुस कुसलै बी आई सकने रेट तुसेंगी सनाई लैगे लोग उट्ठी निं जाचै ठीक ऐ